मां चाहींदुमि अगरि असांखे सन्ही थुल्ही तकलीफ़ थिए थी त पहिरीं घरू इलाजु करण खपे जीअं त बुख़ारु खंघि ज़ुख़ामु या थधि लॻे थी त असांखे पहिरीं घरू इलाजु करण खपे जीअं त खंघि जुख़ाम में असां भई समुझो थधि लॻल आहे त असां चवंदुमि मां चवंदुमि भई सुंढि माखी वठण खपे अगरि समुझो असांखे पेट में सूरु पवे थो त पिपरमेंट थियो या अर्गु थियो हुननि शयुनि जो असां पहिरीं घर जो इलाजु करणु बहितर समुझंदुमि मां हिन करे डॉकटर वटि या हॉस्पिटल वञण खां पहिरीं मां पहिरीं पाण खे घरू इलाजु कराइणु बहितर समुझंदुमि